मामी कथी कहैत छै हमरा हमर दवाइके दुकान हय कथी कहैत छी अहाँ दवाइ लेबै आ छोटका छोटका दुकानमे दवाइ सेल करबेबै तऽ कथी कहैत छै बढ़िआँ व्यवहार रहत तऽ हम पाँचो लाखके उधार दे सकैत छी अगर नहि बढ़िआँ व्यवहार रहत तऽ एकोगो टाकाके उधार नहि दे सकैत छी सए कतेकके तऽ कतेके अहाँ उधार ले सकैत छी अहाँ अहाँ अहाँ कतेक दिन हमर पैसा पेमेन्ट कर सकैत छी हँ तऽ छोटा हम तऽ देबे लऽ उधार व्यवहार निमन रहत तऽ देम लेकिन छोटा मोटा दुकानमे हमर दवाइके तनि सेल करा देम

ई की हय तऽ जेना अहाँ मतलब लेब ने दवाइ तऽ कथी कहैत छै हम एतना महँगाके दवाइ बेचैत छी हमरा एतना महँगा अहाँ ले सकैत छी दू सए के एगो सीसी गैसके द वाइ हय पियै बला दू सए के

तऽ कथी कहैत छियै अहाँ लेम तऽ कथी कहैत छै लिउ लेकिन लेम लेकिन छोटा मोटा दुकानमे सभमे सेल कराबे पड़त अहाँकेँ छोटा मोटा दुकानमे सभ हमर दवाइ सेल कराबेके पड़त अहाँकेँ फिफ्टी परसेन्ट पाँच दस हजार के नहि ने दे सकैत छी ओहिमे कनि आधा पैसा दे सकैत छी अहाँ दिउ तऽ आधा पैसाके हम उधार देम अच्छा ठीक हय तऽ बऽ की खयतहुँ अहाँ सेल ओल करा देब ने तऽ कथी कहैत छै तेकरा बाद अथी देखम अगर बढ़िआँ व्यवहार रहत तऽ हम आगे चलिके आगे आओरो बेचीके उधार दे सकैत छी ठीक हय तऽ राखैत छी